हैलो हाँ हाँ मैं आशा स्टूडियो से बात कर रही हूँ आकांशा बोल रही हूँ

किस डेट में अच्छा तो वीडियो वीडियो बनवाना है या एल्बम बनवाना है जी जी कितने दिन के लिये अच्छा सात में कुछ नहीं है अच्छा अच्छा तीन दिन की है मतलब ठीक है चार्ज उसका मतलब अच्छी क्वालिटी की बनवाओगे आप तो बीस हजार समथिंग एक नंबर वाली बनेगी आपको एक नंबर की मिसिंग आएगी एडिटिंग के साथ आप मतलब जहां भी जो भी देखेगा ना तो वो भी यही पूछेगा कि कहाँ से बनवाई और ऐसे ही नोर्मल ही बनवाना है आपको तो भी दस एक के समथिंग बन जायेगी आपको कुछ सॉन्ग वॉन्ग सब अच्छे से एड हो जायेंगे और एड तो अच्छी रहेगी तो इसका हेन इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा बीस एक हजार थोड़ा बहुत तो हो जायेगा एडजस्ट अठारह समथिंग कर लूँगी मैं चलो आपके लिये अब आपने इतनी दूर से कॉल किया है तो

आपने सात समय में किया छः और आठ नौ है ना तो ठीक है एक बार और आप बात कर लेना और सुनो एक मिनट क्या है के आज कल हम लोग क्या एडवांस लेने लगे थोड़ा बहुत क्योंकि कई लोग क्या करते बुक करके और फिर छोड़ देते हैं तो फिर हम उस डेट में क्या दूसरे कोई आडर आते हैं वो भी नहीं ले पाते इस कारण हम आजकल एडवांस लेने लगे तो इसलिये आपको फोन किया ज्यादा नहीं चार पाँच हजार एडवांस पे कर देना आप तो क्या है के बुक हो जायेगा अभी और क्या दो चार दिन में जब भी आपको लगे अभी तो टाइम है ना मई में है और देंगे फिर तो इस महीने का बिल पहुँचा दो आप दो चार आठ पन्द्रह दिन में क्या है कि देखिये एडवांस ले लेते हैं ना हम लोग तो जैसे कि बुक हो जाता है और हम आप लोग क्या एडवांस में नहीं देते जैसे किसी का ऑर्डर आ रहा है फिर हम उनका ले लेंगे ऐसे

एक नंबर क्वालिटी रहेगी आप जिसको भी दिखाओगे ना वो यही पूछेगा कोनसा एक नंबर रहेगी हाँ तो ठीक है आप है ना आपका पक्का रहा आप थोड़ा सा क्या एडवांस पे करना उसके बाद बुक हो जायेगा ओके एक नंबर बना के देंगे हम आप निश्चिंत रहिये

ठीक है है ना हाँ किसी के साथ पहुँचा दीजियेगा आप आप ही आ जाइये हाँ आप आ जाइये तो मैं आपको और भी वीडियो वागैरह बनाये वो भी दिखा दूँगी हमारे यहाँ भी ऐसी बनती है तो आप उससे क्या संतुष्ट भी हो जाओगे कि हाँ है आपको ठीक लगेगी हैना आइये फिर आप कभी स्टूडियो

ओके रखूँ